تعلیمی نظام نے خصوصی طور پر ایسے کئی شعبے بنائے ہیں جس میں جو معذور بچے ہیں یا جو نابینا ہیں یا بہرے ہیں ان بچوں کے لئے الگ الگ شعبہ بنائے ہیں اور ان کی ضروریات کے مطابق الگ الگ امداد بھی اور شروع کئے ہوئے ہیں ان طلبوں کے پڑھنے کے لئے ان کو رہن سہن کے لئے نئے نئے تکنیکوں کا بھی اس میں استعمال کیا ہے